भारतावथ' हिन्दिया बांसिन रोंनांगौ रोङाबा बाहाय प्रब्लेम जायो आसामावथ' एसामिस बासासो रोङो बेनिफ्राय बाहेरनिफ्राय फैबाथ' इंलिस आरो हिन्दिखौथ' रोङो बिनिफ्राय जोंनि आसामनिफ्राय थांबा भारताव थांबाथ' आसामिस भाषाया सोलिया बेयावथ' हिन्दी इंलिस रोंखानो नांगोन आसामावथ' हिन्दीखौ बांसिन रोंखायोना ना बेनि थाखाय जेनेबा रोङा मानसिनि थाखाय बायहेराव बाहेराव आसामनिफ्राय बायहेराव थांबा बाहाय प्रब्लेम जायो बेनिखाय सोलों नांगो हिन्दी इंलिसखौ सोलोङाबा बाहाय प्रब्लेम जायो बेनिफ्राय नङाबा रोङाबाथ' माबादि थांगोन बबाव थांगोन माबायदि एसामिस भाषायाथ' बांसिन आसामावसो सोलियो आसामनि बायहेराव थांबाथ' सोलिया बेनिखाय इंलिस हिन्दीखौ रोंखानो नांगौ रोङाबाथ' माब्लाबा थाङा थांबोला बाहेराव थांबोला बाहाय प्रब्लेम जायो आरो माने रोङाबा माबादि सोंगोन बबाव थांगोन एसामिस भाषाफोरखौथ' रोङा आसामावसो सोलियो बेनिखाय बाहाय प्रब्लेम जायो आरो बिफोरखौ सोलोंनांगौ एबा रोङाबा जोंनि थाखाय बहुद बेरायनाया प्रब्लेम जायो बाहेराव थांबा गारियाव गाखोबाबोथ' एसामिस भाषा बुंबाथाय बिसोर रोङा रोंखाया हिन्दीखौ जों रोंबासो रोंखा हिन्दी बुंबासो रोंगोन हिन्दी भाषाखौबो जुदि रोङा बहुद प्रब्लेम जायो बेनिखाय रोंखा नांगोन जोंथ' थांनांगोन थांनांगोन्ना बाहेराव आसामनिफ्रायथ' माब्लाबा थांनांखागोन्ना बेनिखाय बहुद प्रब्लेम जायो आरो